हमसब खेती करै छी खेतीमे जे छै सवेरे जाइ छियै सवेरे गेलाके बाद दस बजे तक खेतीमे काम करै छियै काम करलाके बाद धूप निकलि गेलाके बाद फेर वापस घर चल आबै छियै घरमे लगभग तीन बजेके बाद फेर खेतमे जाय छियै खेतमे काम करै छियै काम करैके दौरान स्वास्थ्यके भी फायदा हो हुए छै जैसे कि बहुत प्रकारके बीमारी वगैरह नहि आबै छै कोई भी बीमारी वगैरह जे छै की स्वास्थ्यमे बहुत जादा सुधार हुए छै मकइ वगैरह धान वगैरह सब किछु लगाबै छियै आलू मकइ धान केला सब्जी खेती सब्जी खेती भी करै छियै ई खेती नहि होइ छै बहुत बढ़िआँ ई छै खेती करैमे ई बहुत बढ़िआँ मन लगै छै जे जहाँ छै अपने लेबर लेबर राखिके काम करबाबै छियै अपने भी रहै छियै लेबर भी रहै छै लेबरके थ्रू काम ही हुए छै जे जहाँ छै बहुत बढ़िआँ छै खेती हुए छै सब किछु स्वास्थ्य भी खेतीमे गेलाके बाद बहुत बढ़िआँ रहै छै